टी वी जे अछि से हमरा क्षेत्रमे से नकारात्मक प्रभाव भी डालि रहल अइ आइ काल्हि के जे पीढ़ीके लड़िका सब छै ओसब जे टी वी देखैए तऽ ओकर सबके आँखिके जे क्षति पहुँचैए साथमे मानसिक रूपसँ जे अइ से क्षति पहुँचैए आइ काल्हिके पीढ़ीके मतलब छात्र सब जे अइसे पढ़ाईसँ बेसी जे अइसँ टेलीविजनमे रुचि भऽ गेल छै ओकरा सबके जाहिसँ की ओकर शारीरिक आओर मानसिक रूपसँ क्षति ओकरा पहुँच रहल अइ जैसेकि ओकर पढ़ाइ भी खराब भऽ रहल अइ साथमे टी वी मे तरह तरह के जे है से चित्र सब चित्रहार सब छै से देखाइल जाइ छै जे बच्चाके मस्तिष्कपर गलत प्रभाव डालि रहल अइ जकरा हम बहिष्कार करैके चाहै छी आओर ई लाभकारी तऽ नहि अइ हमरा हिसाबसँ हालाँकि टेलीविजनमे किछु सकारात्मक चीज भी छै जाहिके प्रति बच्चा आकर्षित नहि भऽ रहल अइ जे नकारात्मक चीजके प्रति ही बच्चा सबजे अय से बेसी रुचिगर भऽ रहल अइ से गलत बात अइ